मखान के खेती करै छियै ने तऽ पहिले जोतै कोरै छियै खेत के गादियाबै छियै ओहिमे जॉन लागै छै जॉन लागै छै तऽ मखान फेर विरार ख़रीदै छियै रोपै छियै रोपि कऽ मखान जब होइ छै सुखि जाइ छै तब पानि दै छियै तब खाद आओर छिटै छियै खाद आओर दए कऽ भए जाइ छै ताहिकेबाद पानि सुखि गेल तऽ पानियो देलहुॅं कोनो बेर लॉसो भए गेल तब सब तैयारी भेल तऽ जौन करै छियै फेर खर्राबै छियै तब खर्रा क कम बेसी जे होइ छै से तैयारी करि कऽ अपन खर्रा क फेर तारी आएल तऽ बेचलहुॅं बेचा कऽ फेर लॉस भए गेल एहिसब पर सरकार ध्यान नहि दै छै मदद करतै तऽ ठीक रहतियै गरीब गुरबा छियै हमरा आओर के अहिना गुजर करै छियै दूगो बाल बच्चा के या सब करके पोषै पालै छियै आओर की कहब